हा काका पावली आमी पावली हय हांगासरूच हय हेंच डेस्टिनेशन दाखयता हय हांगास हांगाच हांगाच हांगाच पावली आमी हेथंय सायडीक घे दाखयतां बस स्टेंडा कडेन सायडीक घे हय ओके काका बरें बरें काका पेमेंट म्हाका फायव फिफ्टी दाखयतां तुमच्या हांगसर बी एपार तेंच दाकयता न्ही फायव फिफ्टी हा हय काका म्हाका तुमी ऑनलायन पेमेंट घेतां ना म्हाजे कडेन कॅश मातशें लिमिटेड आशिल्ले म्हणून आं कितें जालें कॅश दिल्या बरें ना काका कॅश आसा म्हाजे कडेन तुमचे कडेन कांय ऑप्शन ना दुसरो जाल्यार दिवपा जाता पूण नवीन शहर न्ही म्हाजे लागोन हें म्हाका कांय खबर ना हांगसल्लें आनी एटीएम बी लागीं ना म्हणोन आयकलां हांवें अशें हांगसर कांय मातशें भायर पडटा न्ही शहराच्या म्हणोन मागीर लागले जाल्यार म्हाका मातसो प्रोब्लेम जातलो काका म्हणोन तुमकां जाताले मातशें घेया न्ही ऑनलायन आसा न्ही तुमचे कडेन हें ओके तुमी वापरिनात चड ना तुमकां कांय करपाची गरज ना न्ही काका हय हांव करता तुमकां पयशे आयले कांय ना ते तुमी पयात हय आसा न्ही तुमचे कडेन तुमचो अकाउंट आसा न्ही हा हा मागीर ना कांय प्रोब्लम ना जाता जाता हय हय ना काका म्हाका ऑनलायन दाखयनाशिल्लें न्ही ऑनलायन पेमेंट दाखयनासलो म्हाका कॅश दाखयता येता न्ही म्हणून म्हटल्यार तुमकां विचार करपाक जाय मेयटा जाल्यार मातसो पयशाचो प्रोब्लम आसा एडजस्ट करपाक शकता हय हा हय तुमचो फोनार आसतले पया हय हांव दाखयतां कशें करपाचें तें तें ओपन करात तें हय दिया फोन ओके हां तुमच्या एपा वयल्यान मातशी पया जाता जाल्या तुमकां आसा जाल्या पया ऑप्शन ऑनलायन पेमेंट घेवपाचो हा ओपन करात हां एपय एपय हां एपय हांगासर आसा पय पेमेंट मोड हय हय तें मातशें क्लीक करात हा आसा आसा न्ही तुमकां मेयटा न्ही करपाक हय हय हय हय करता तुमकां फोनपे हय म्हाजें कडेन आसा फोनपे गुगलपे अमेझॉन बी कितें जाय तें करता फाय फिफ्टी न्ही हय करता हांव सुरू करतां करता करता काका कांय एक प्रोब्लम ना म्हाका कितें करता म्हटलें ऑपरेटरां वांगडा हां हां तुमी मातशें हें करून घेयात तेजेर क्लीक करात म्हणजे म्हाका येतलें मागीर हांव करतां स्कॅन करून हा ओके केलें काका म्हाका हांगसर अपडेट दाखयना ऑनलायन पेमेंटाक लागून तुमचें नांव स्कॅनर आसा तुमचे कडेन हांव स्कॅनराचे वयल्यान डायरेक्ट करतां आं हय स्कॅनर दाखयात ओके पूण काका तुमकां हांवें डायरेक्ट केल्ल्या म्हाका ऑनलायन पेड दाखयतलें न्ही तुमी करपाक शकता न्ही पेड हांगसरल्यान हय मातशें ते करात पे हां नाल्या परत प्रोब्लेम जायत म्हणून ते म्हाका धरपा येयत हय हय मातसो स्कॅनर दियात हांव पे करतां ओके फाय फिफ्टी ओके डन डन डन पया काका जालो आयले तुमकां पेमेंट आयलो हय मॅसेज आयली पयात पयात ओके न्ही जालें न्ही ओके हय हय ओके थँक्यू हां एडजस्ट केल्या बद्दल ओके ओके थँक्यू